जय झूलेलाल मां श्वेता मां हिकु डिनर सैट वरितो उन जो रिव्यू ॿुधाइणु थी चाहियां मां हिकु डिनर सैट ऑनलाइन घुरायो मैलामाइन जो हुयो पर मूंखे ॾाढो सुठो लॻो यूज करे पतो पियो ॾाढो सुठो लॻो मूंखे और मां अॻिली बार मूंखे अगरि रखिणो हूंदो त मां इन ई कंपनी जो ई वठंदमि त तव्हां बि सभु अगरि तव्हांखे ऑनलाइन ॾेखाम थो अचे त तव्हां बि इहो ई प्रैफर कजो इन जी क्वालिटी सुठी अथव और कोई घरु ईंदो आहे त उन जी सभु डिजाइन तारीफ़ु त डिजाइन जी तारीफ़ु कंदा आहिनि और मतिलबु सुठो हलण वारो आहे मतिलबु जेको हो आहे किफ़ायती बि आहे और वधी हलण वारो आहे त तव्हां बि इन ई कंपनी ते भरोसो करे सघो था मैलामाइन कंपनी जो हुयो मैलामाइन जी क्वालिटी हुन जी ॾाढी सुठी क्वालिटी हुई थैंक्यू बसि मां इहो ई रिव्यू करणु चाहींदी हुयमि